हमारे करौली जिले में जो स्थानीय मीडिया के जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो काफ़ी सारे हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है टेलीविज़न है लैपटॉप है काफ़ी है जो इनसे हमारी जो है जानकारियाँ मिल जाती है हमें और जो हमारे स्थानीय समाचार पत्र है उनसे भी हमारी करौली जिले की जानकारियाँ मिल जाती है हम आजकल कहीं पर भी बैठकर मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं जिससे हमारे जो हैं हमें सभी जानकारियाँ मिल जाती है अच्छे से और लाइव न्यूज़ भी चलता है लाइव न्यूज़ है उसमें काफ़ी सारे चैनल भी आते हैं टेलीविज़न पर जो जो है जी जी न्यूज़ है न्यूज़ चौबीस है आज तक है काफ़ी सारे ऐसे चैनल है जिन पर लाइव आता है जो भी घटनाएँ घटित होती है उनको लाइव दिखाया जाता है सीधा प्रसारण होता है इस तरह से भी हम टेलीवीज़न पर मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से नेट बैंकिंग है उससे भी सभी सभी तरह से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं